मूंखे गाना ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं अलॻि अलॻि भाषाउनि में बि वणंदा आहिनि मां पंहिंजी भाषा में बि सिंधीअ में बि लाल साईं जा पंजिड़ा लाॾा ऐं ॿियों गीत संगीत शादियुनि पार्टियुनि जा गाना ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं मूंखे ॿियनि जी भाषाउनि जा बि गाना लाॾा हिंदीअ में जीअं भाषा में गुनगुनाईंदी आहियां इन खां पोइ मूंखे गुजराती गरबा बि ॾाढा वणंदा आहिनि उहे बि असां कंदा आहियूं ऐं ॻाईंदा आहियूं इन खां पोइ मूंखे पंजाबी में भांगड़ा अलॻि अलॻि भाषाउनि जी मूंखे ॾाढा ई वणंदा आहिनि ऐं मां अलॻि अलॻि तकनीकियुनि सां ॻाइण जी कोशिशि कंदी आहियां केॾीमहिल ख़ुशीअ में बि ॻाईंदी आहियां त केॾीमहिल ग़म जा गाना ॻाईंदी आहियां जीअं भई सुखी हुजे ख़ुशीअ जो मौक़ो हुजे त शुक सुख ऐं ख़ुशीअ जा गाना ॻाईंदी आहियां ऐं ग़म जो मौक़ो हुजे त ग़म जा गाना ॻाईंदी आहियां ऐं गुनगुनाईंदी आहियां मूंखे ईअं ई वणंदा आहिनि ऐं मूंखे पंहिंजे मां चाहींदी आहियां त मूंखे सभु कुझु अचणु खपे छाकाणि त मां किथे बि वञा त मूंखे तकलीफ़ु न थियणु खपे त कहिड़ी भाषा मूंखे नथी अचे पर जेतिरो थी सघंदो आहे ऐं भाषाऊं त घणे ई आहिनि पर जेतिरो थी सघे मां घणी में घणी भाषाऊं ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदी आहियां ऐं गुनगुनाइण जी कोशिशि कंदी आहियां मूंखे इहो ई वणंदो आहे त मां ख़ुशि रहा ऐं ॿियनि खे बि ख़ुशि रखी सघां अहिड़ी रीति मां ॻाइण जी वॼाइण जी कोशिशि कंदी आहियां